کیوں کرانی کیوں کرانی ہے کیا ہوا جیو میں دقت اچھا ٹھیک ہے تو آپ ابھی تو شاپ کلوز ہونے کا ٹائم ہے اب کل آ جائیے گا دس بجے کے بعد ہاں میرے دوکان پہ آ جائیے گا

تو آپ سب سے پہلے آدھار کارڈ لے لیجیے گا اس کے بعد اس کے بعد آپ اپنا اوریجنل ڈوکومینٹ میں آدھار کارڈ لے لیجیے گا آپ خود موجود رہیے گا وہاں پہ اور آپ کا ٹوپ اپ کر دیا جائے گا اس پہ جیو سے بی ایس این ایل کرانا ہے نا ہاں تو وہ کر دیا جائے گا آپ کو بی ایس این ایل میں دیکھیے کئی طرح کئی طرح کے ریچارج چل رہا ہے اور بی ایس این ایل میں خاص کر کے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا ایک فائیو جی پلان بھی آنے والا ہے اپنے ادھر نیٹ ورک آنے والا ہے ابھی تو فور جی لگا ہوا ہے تو فور جی پہ ٹیسٹنگ چل رہا ہے فور جی بھی کام اگر کرے گا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا سب سے سستی ریچارج بھی رہے گی اور سب سے اچھا کام کرے گا اب آپ جب فری ہوں جب فرصت ملے آ جائیے میرے ٹیلی کام پہ ٹیلی کام سروس شاپ پہ جی جی جی ہاں صحیح ہے آپ کا کہنا صحیح ہے ابھی ابھی ابھی جو ہے ہیلو سن رہے ہیں ابھی جو ہے فور جی کا پورا ٹیسٹنگ چل رہا ہے جہاں جہاں فور جی نہیں پہنچ پایا ہے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر جگہ ترقی کر رہا ہے اور ٹیسٹنگ فائیو جی پہ پہنچ گیا ہے لیکن یہاں بی ایس این ایل شروعات کر رہا ہے فور جی کے لیے فور جی ہی بہترین کوالٹی کا فور جی ملے گا آپ کو تو سب سے پہلے دوکان پہ آ جائیے گا اور لوکیشن جو بھی ایریا ہے وہاں پہ فور جی کے لیے اسٹارٹ کیا جائے گا ٹاور اس کا یور ویلکم یور ویلکم